कावळो आसतालो एक कावळो आमच्या दारान येतालो तो कांव कांव करतालो तो कांव कांव केले म्हणटगीर आमकां दिसताले आमगे थंय सोयरी येता म्हणून मागीर तो सोयरे येता म्हणटोरी आमी किदें खुशयेन रावताली आनी मागीर तो ताका कितें खावपाक घालताली आनी मागीर तो उडोवन वयतालो